राजस्थान में जेकी शिक्षा जी व्यवस्था आहे हुन में ॿारनि खे पंहिंजो कैरियर ढूंढण जी खुली छूट आहे जिते ॿार पढ़ाई में घटि कमज़ोर आहिनि उहे अठो पास करे पंहिंजे कमनि में लॻी वेंदा आहिनि उन खां पोइ जेके ॿार ॾहो ऐं ॿारहों पास कंदा आहिनि उहो पंहिंजे स्कूल मां कैरियर मार्ग दर्शन खणी करे क्लर्क पद जी तयारी कंदा आहिनि ऐं नौकिरीअ में क्लर्क ठहंदा आहिनि उच शिक्षा प्राप्त करण लाइ ॿारनि खे कॉलेज में वञिणो पवंदो आहे ऐं उहे कॉलेज में वञी करे पंहिंजी शिक्षा वठंदा आहिनि कॉलेज अॼ जे ज़माने में सामान्य शिक्षा जा अलॻि आहिनि ऐं तकनीकी शिक्षा जा अलॻि आहिनि त ॿार पंहिंजे कैरियर जे हिसाब सां मार्ग दर्शन वठी करे हुन कॉलेज में एडमिशन वधि वठंदा आहिनि जेके सामान्य कॉलेज में उच शिक्षा वठंदा आहिनि उहे आईएएस आरएस जी तयारी कंदा आहिनि ऐं जेके कॉमर्स विषय खणी करे तयारी कंदा आहिनि उहे सीए ऐं कंपनी सेक्रेट्री जी तयारी कंदा आहिनि जेके साइंस जा ॿार आहिनि उहे डॉक्टर इंजीनियर जी तयारी कंदा आहिनि ऐं जेके इंजीनियर ठहंदा आहिनि उहे कंहिं कंपनी खां इंटर्नशिप वठी करे पोइ उन कंपनीअ में वञी कमु कंदा आहिनि ऐं पढ़ाईअ सां गॾु गॾु पंहिंजो इंकम बि कंदा आहिनि हिन रीति सां राजस्थान में जेके शिक्षा व्यवस्था हुआ ॿारनि लाइ ॾाढी सुठे नमूने सां कई वई आहे ऐं कैरियर जे बारे में जेके बि विश्वविद्यालय आहिनि उहे ॿारनि खे हर समय समय ते अची करे कॉलेजनि में उन्हनि खे परामर्श ॾींदा आहिनि